हेलौ आदा अनजालु आदाया केप द्राइभार मोनना अ' आदानाव जों केप भुखिं खालामनोसो सानदोंमोन मानोना जों फाइब जुलायाव मोनसे बेरायनायनि एबा लोगोजों थ्रिब खालामनायनि मोनसे प्लेन लादोंमोन बेनिखायनो आं आदानाव कल खालामनानैनो भुखिं खालामहरनो सानदों ओमफ्राय भाराखौसो बेसे लागोनथाय किलमिटारफ्राम फोराव औ जों साननैसो बेरायनो हागौ बे सिलं आव

सिलंनि मोननै जायगायाव बेरायगोन जों सेराफुनजि आरो मेन थावनाव आदाया बेखालि फाइब जुनखौ मोजां लाखिबानो जाबाय आरो रावखौबो आलदा मानसिफोरखौ सोरबा भुखिं खालामबाय बायोबा आदाया एसे लाखिथनांला जोंखौ गोसोखांनानै जाहाते आदाया जोंनि बे खोथाखौ मोजाङै लाखियो बेखौनो आं आदानियाव आसा थिबाय